आंनि न'खराव आंनि आइआ आंनि बिबारखौ मोजां मोनो आरो बे बिबारखौ बियो सानफ्रोमबो जोथोन लाफाबाय थायो आरो आं गैयि समाव गोबां बिबारफोरखौ मोजां खालामो मोजां जोथोन लायो आरो गोबां फुलिफोर बिबार रज'ब्ला बेफोरखौ गायस्लायनानै होयो मोजां मोजां जायगायाव गायनानै गोबां बिबार फुलिफोर रज'यो आरो बेफोरखौ गायस्लायनानै मोजां बिबार बारहोयो आरो बिबारफोराव गोबां मोजां मोजां हासार होनानै दै लुबाय थायो आरो गोबां बिदिनो बिबारफोरखौ साफा खालामनानै ख'ना खनला मोजां साफा खालामनानै बिबारफोरखौ बिबारनि फुलिखौ गायनानै मोजां नुहोयो आरो बिबारफोरखौ माबायदि मोजां लाखिनांगौ बेफोरखौ मोजां खालामजोबो आरो ख'ना खनला गासैआवबो बे बिबारखौ जोथोन लाखिनो थाखाय बेरा दुमनानै होयो आरो बिबारफोरखौ मोजां जोथोन लाखियो गासैबो बिबारनि सायाव मोजां नोजोरजों नायो आरो गासैबो बिबारखौ ख'ना खनला गायनानै मोजां जोथोन लाखियो बिबारा गोबां रोखोमनि गायनाय जायो गोबां फुलिफोर लाबोनानै गायनाय जायो बे बिबारखौ आंनि आइया गोबां मोजां मोनो आरो मोजां मोननानै गोबां गायनानै होयो गोबां फुलिफोरखौ लानानै गायस्लाय गायस्लाय होनानै गोबां बिबार फुलिफोरखौ एरफबहोजोब्बाय गोबां मोजां मोजां बिबार बारजोबबाय न'नि सोरगिदिं गासैयावबो बिबारजों बुंफबनाय गासैखौबो मोजाङै जोथोन लाखिजोबो बिबारखौ जों जोबोद मोजां जोथोन लाखियो